मैं जून मैं एल आई सी पोलिसी कराया हूँ ये जीवन के लिए अच्छा होता है परिवार के लिए भी अच्छा होता है जिसके नाम पे एल आई सी होता है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस परिवार को सहायता मिलता है और एक मोदी हमारे यहाँ लाए हैं आयुषमान कार्ड जो की प्रेजेंट टाइम में पच्चीस लाख तीस लाख तक का इलाज फिरी में होता है हमारे गाँव के काफ़ी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं मोदी जी की सरकार आने से काफ़ी ये अच्छा कार्य हुआ है जो आयुषमान कार्ड जिसके जिसके बने हैं गरीब के लिए बहुत अच्छा होता है ये सरकारी योजना हैं काफ़ी लोगों को मिला है काफ़ी लोग अभी रह गए हैं उनको भी मिल मिलेगा

हम लोग मोटरसाइकिल का भी हैल्थ इंसोरेंस लेते हैं जो कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए तो इंसोरेन्स वाले हमारा अच्छा इलाज करवाते हैं हेल्थ इनसोरेन्स से अच्छा फायदा मिलता है जिससे कोई परिवार में कष्ट नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होता उनकी इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं होती काफ़ी अच्छा परिवार को भी थक जाता है